हैलो हां जी बोलो महाराज नमस्ते महाराज केह् हाल ऐ सनाओ हैलो ब्याह् जाना में ते अज्ज ऐ निं ऐ दकानै उप्पर पाना की तुसें कुर्ता पजामा ते ओह् अज्ज ऐ नी ऐ चलो फ्ही तुस कल आई जाओ सवेरे देई ओड़ेओ नाप छाप कुर्ता पजामा देई ओड़ेओ छे सौ रपेआ ओह् महाराज मैंह्गाई बड़ी ऐ रीलां लानियां टिकनां लानियां बत्ती दा बक्खरा कराया अज्जकल भी प्रैस बी लग्गनी उसी तुस सवेरे आई जाओ ते लेई लेदा कपड़ा हां ते कल आई जायो तुस सवेरे दस बजे तकर खोली ओड़नी दस बजे कोई कोई निं कल सी ओड़ना शामीं थुआढ़ा पजामां कुर्ता ठीक ऐ आई जाएओ सवेरे दस बजे